आङो गिथार किबर्ड द्राम बेखौ आङो दामो आरो आं बेफोरखौ दामनो मोजां मोनो आरो बेखौ जोंनि नांगौ जोंनि थेलेन्थ जाय थेलेन्थफोरखौ जोंनो बेफोर दामनाय दामग्रा आगजु मुवाफोरनि गेजेरजों जों देखायनो हायो आरो बेखौ दामनाया जोंनि थाखाय मोजां आरो रोंनाया जोंनि थाखाय मोजां